नहीं मैं किसी खेल स्कॉलरसिप के बारे में नहीं जानता लेकिन जानने की इच्छा ज़रूर रखता हूँ और जी हाँ जिस प्रकार से स्कॉलरसिप दर्शाया गया है एन एस टी राष्ट्रीय की राशि सिवृति इंडियन आयल स्पोर्ट्स स्कॉलरसिप ए आई स्पोर्ट्स स्कॉलरसिप इन के बारे में मैं जानने की इच्छा यह रखता हूँ कि इसमें किस प्रकार से आवेदन किया जाता है और यह किस प्रकार से लोगों को प्रोत्साहित करती है और इसमें किस प्रकार लोग जा सकते हैं जिससे उनको प्रोत्साहित राशि प्राप्त हो सके और इस स्कॉलरसिप को देने के क्या सुविधा है क्या कहाँ से मिलते हैं कौन से शहर जाना पड़ेगा किस किस शहर में इसका व्यवसाय है कहाँ खेलना पड़ेगा कौन कौन से खेल हैं क्या करना पड़ेगा इसके क्या तरीक़े हैं और हाँ अगर मुझे इनके बारे में पता चला तो हो मैं भी इसमें भाग लेना चाहूँगा जिससे इस मुझे भी इस प्रकार के स्कॉलरसिप की राशि मिले और प्रदान हो और मुझे भी लोग जाने पहचाने और इस राशि का अनुदान मैं अच्छे से उठा सकूँ